बार्देश जिल्ल्यांत खूब सण संस्कृतीक सण आमी मनयतात बार्देश जिल्ल्यांत मनयतात ते मुखेल सांस्कृतीक उत्सव आनी कार्यावळी म्हणजे एक बोडगेश्वरची जात्रा ते अरावंड सात दीस चालू आसता खूब पयसुल्यान लोक दर्शन घेवपाक येतात रात आसूं दीस आसूं लायनींत उबीं रावतात पूण दर्शन घेवनूच वतात स खूब स्टोल्स पडटात मागीर आसा तें मिलाग्रिचें फेस्त हांगा मिलाग्रिचेर खूब लोकांचो विश्वास आसा लोक आपलें दुखणें सांगून घेतात आनी दुसऱ्या वर्सा येवन आंगवण करता ती कोणाकूच निराश करना तशेंच सालिगांव फिस्ट ऑफ कितें तें मे दी ड्यूयस आनी फिस्ट ऑफ थॉम सेंट थॉमस हाल्दोणा हांगाय लोक खूब प्रमाणान येतात आनी गोंयानूच न्ही गोंयच्या भायर सुद्दा हांचें इंपोर्टंन्स कळून येता